हेलो हेलो हाँ बोलिए

हाँ उपलब्ध हैं वह तो हमारे पास हैं वह आठ सौ नौ सौ रुपये है नौ सौ रुपये है वह जी हाँ मैम इसकी कीमत इतनी ही है देखिए यह चावल एक तो ब्रांडेड रहता है और यह कम नहीं होता है बात यह रहती है इसका जो प्राइज रहता है इसका वह ही रहता है वह कम नहीं होता है और रही बात यह कि यह चावल दिना दिन महँगा ही होगा न कि यह सस्ता होता है हमने पहले थोड़ा कम रेट में बेचा होगा अब इसका रेट बढ़ गया तो इसलिए हम इसको इस रेट में बेच रहें यह नौ सौ रुपये है देखिए मैम हम नहीं दे पाएँगे आपको उतने कम में नौ सौ ही आपको लेना है तो आप बता दीजिए तो हम पहुँचवा देते हैं पर हम आपको कम में नहीं दे पाएँगे जी

तीन किलो हाँ ठीक है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हैं वह जब आता है तो वह पैकिंग आती है वहीं से आती है पैकिंग और बिना वहीं रहता है वह चावल एक दम फ्रेश रहता है जी

जी जी ठीक है तो कहाँ पहुँचवाना है हाँ ठीक है मैम मतलब आपने आपका नाम नहीं बताया कि मतलब जैसे पहुँचवाना है तो आपका जो नाम रहेगा वह क्या बोल कर पहुँचाना है जी जी हम पहुँचवा देंगे हम जी